جی ہاں میں گانے سننا بہت پسند کرتا ہوں اور میں سب سے زیادہ جگجیت سنگھ صاحب کے غزلیں سنتا ہوں اور جتنے بھی جو مشہور سنگر ہے میں اُن کے گانے سنتا ہوں جیسے کہ کشور کمار محمد رفیع مکیش صاحب میں اِن تمام لوگوں کے غزلیں اور گانے سنتا ہوں اور جو میرے محلے میں جو سب سے زیادہ جو چلتے ہیں وہ آج کل تو جو دھڑکتے دھڑکتے جو گانے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ چلتے ہیں